ہم لوگوں کے بہار میں جو دھارمک جگہ ہے وہاں پر جیسے ہوا حافظ مولانا امام صاحب اس سب کو جو ہے عزت کیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں میں جو ہے جیسے مہاتما بابا جی ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے عزت عزت بھی دیتے ہیں کرتے ہیں اور وہ جو ہے اچھے آدمی بھی ہیں اس لوگوں کو جو ہے عزت سے بات کیے جاتے ہیں اچھے آدمی ہیں اس میں جو ہے جیسے مولانا ہوا وہ پانچوں وقت نماز پڑھاتے ہیں جب وہ اذان دیتے ہیں تو سب آدمی چلے جاتے ہیں وضو بنا کے اپنا جو ہے نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کا اور ہمارے لوگ میں جو ہے مندر میں جو ہے بابا جی پنڈت لوگ جو ہیں وہاں پر مندر کے پرانگن میں رہتے ہیں وہ پنڈت جو ہے پھول پان سپاری اچھا یہ سب دیتے ہیں ایک لوٹا بھی دیتے ہیں جل چڑھانے کے لیے جہاں لوگ جو ہے ہنسی خوشی سے پوجا پاٹھ کر کے چلے آتے ہیں اور وہ آشرواد دیتے ہیں وہ ان کا جو ہے مان سمان خاطر سب لوگ کرتے ہیں ہوں